आङो रायजो जाजेननाय हाबा जाजेननायनिफ्राय बिराद खस्थ' मोनबोदों मानो आंनि फिसायानो गैखायामोन नालाय गैया गैयाबाबो जों बोराय बुरि गोसो मोनसेनि मिलायनानै जानानै हाजिरा मुजिरा मावनानैबाबो जोङो बिदिनो सानफा सानसेयाव बोथिनै ओंखामखौ फिसाफोरखौ जाहोनानै फेदेरबोदों फोलावबोदों आरो एसे एनै लेखाबो फोरोंबोदोंमोन आंनि बोरायाबो बिदिनो एखम्ब्ला बन फानबाय एखम्ब्ला हाजिरा मावबाय आंबो बिदिनो माइ हाजिरा गायबाय माइ खामला हाबाय एखम्ब्ला जि दानानै फानबाय आरो एखम्ब्ला आदि दानानै आंबो गानबाय दख'ना आदि गामसा आदि दानानै लुनानै आंबो गानबोबाय आंनि फिसायखौबो आं फोलोमबोबाय आंनि फिसाइयाबो खस्थ' मावबोबाय दा बिदियैनो मावै मावै मावनानै जों साथाम फिसा खांनानै साथाम फिसाखौ एसे एनै लेखाबो फोरोंबोदोंमोन मानि खाफालाव गैया मेट्रिक फेल जानानै थाजोबबाय दा बिनि उनाव बोरैबा बोरैबि इसोरा अननानै आंनि बोराइया बिदिनो हाजिरा खामला मावै मावै एग्रिकाल्चार डिपारमेन्ट आव बिदिनो मावै मावै मावनानै बोरैबा बोरैबि साख्रि फिसा मोनबाय दा बिनिफ्राय आं हां मोननाय बायदि मोनबाय आरो दा बि बे दिननिफ्राय आंहाबो जोंनि रायजो जानाया एसे सुखिआव फैदों आरो बेबायदि फैयै फैयै फैनानै दा आंनि बोराया बोरायबाय नालाय बेमार जानानै बेमाराव गोग्लैसोनानै दङआव दा आं एसे बेबायदिनो साननाय माबाफोरखौ एसे बावगारलांनाय बायदि जाजोबनानै दङ आरो आं दा अब्लाबो फिसा फिसौजों जायो रायजोखौ दा फिसौफोरखौबो आङो फोरोंगासिनो दङ बिबौनि बेथनजोंनो फिसाफोर साख्रि गैयाब्लाबो गायो फुयो दैज्लांआव बिदिनो बे जों खस्थ' खालामनायखौनो जायो दासान्दि माइ माइरं बायनानै जानाङा आरो जों बे रोखोमैनो दा सलिनानै दंथ'यो